آپ زوبی ٹیلرسے بات کر رہی ہیں مجھے ارجنٹ میں اپنی ڈریس سِلوانی ہے

مجھے اپنے ایک گاؤن سِلوانے ہیں کل تک پہنچے پرسوں تک پہنچے جی میں آپ کو پرسوں تک کا ٹائم دے سکتی ہوں جی میں آج ہی آ جی میں آج ہی آ جاتی ہوں آپ کی شاپ پر شام میں

آج ٹھیک ہے کتنے ٹائپ میں ہو سکتے اچھا پھر بھی آپ بتا آپ بتائیے نہیں مجھے زیادہ ہیوی میں نہیں چاہیے جی آپ مجھے اِس کی پرائس بتا سکتی ہیں

آپ کچھ کم نہیں کر سکتی اچھا اللہ حافظ